हँ के बाजि रहल छी के दरजी बजै छी कुर्ताके की सिलाइ रखले छी

कुरता तऽ है

नहि नहि बाहरके लेल भी आओर घरेके लेल भी कुरताके जे छै सिलाइ की हइ से बोलऽ ने सिलाइ ढङ्गसँ हँ अच्छा हुँ हुँ हुँ

आओर कपड़ा सब सिए छिए

हुँ शेरवानी सिए छी शेरवानी

हुँ शेरवानी सिए छिए शेरवानी सिए छिए शेरवानी कारीगर ढङ्गर हइ कारीगर ढङ्गर हइ हुँ हुँ

ओकर सिलाइ कोना कि रखने छह सिलाइ कतेक लेबऽ

पैन्टके सिलाइ शर्ट पैन्ट शर्ट पैन्टके सिलाइ शर्ट पैन्टके सिलाइके

अहाँसब

हँ तऽ शर्टके सिलाइ कोना हइ पैन्टके सिलाइ कोना हइ हुँ हुँ

हुँ हुँ हुँ

हँ हँ ठीक हइ तऽ अभी हँ